ہیلو بھیا سوئیگی سے بول رہے اچھا ہاں ابھی میں نے ایک آڈر کے لیے فون کیا ہے آپ کو دو سو کلو مٹھائی چاہیے کہ ایکچوئلی گھر میں ایک شادی ہے تو مٹھائی میں ہمیں رس گلے بنوانے ہیں تو مل جائیں گے آپ کے پاس جی جی جی ٹھیک ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ اس کا پرائز جو ہے ایک تو وہ کتنا ہے کیا کر کتنے روپیے کلو پڑے گی اور دوسرا کوئی ڈسکاؤنٹ آفر وغیرہ ہے تو بتائیے کیونکہ ہمارے ایک متر ہیں انہوں نے بھی آپ سے لیا تھا جی جی ہاں جی اچھا آپ کے پاس کوئی ڈسکاؤنٹ آفر نہیں ہے نہیں تو ہم نے تو آپ ان کو آپ کا ہی نمبر دیا تھا ان کو تو آپ نے ڈسکاؤنٹ دیا تھا اچھے سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو میں ہاں جی تو میں ڈھائی سو کلو کر دیتے ہیں پھر تو ملے گا ڈسکاؤنٹ جی جی ٹھیک ہے تو ہمارا ایک آڈر لے لیجیے اور ہمیں جو ہے آپ نے جو ڈسکاؤنٹ بتایا پچیس پرسنٹ کا وہ دے دیجیے گا جی جی ایڈرس لکھ لیجیے گا جی